मागो दमासियाव जोंनि बर' माहारिनि मानसिफोरा आघोन मागो दमासिनि से थारिकआवनो जों जायो बे जानाय जानायाव जों जोबोद रंजायो बाजायो आरोबाव गामिनि गथ' ग'थाइ बोराइ बोराइ गासैबो लोगो जानानै खनसे मोसायो मोसा मोसानानै जों मागो दमासिखौ बरायो जोङो गामि गामि गासैबौ मान मानसिखौ हुदा गाव गावनि गामियाव गेलेनाय हुदा दिन्थियो गेलेनायजों लोगोसे बायदि बायदि माबा कालसारेल प्रग्राम खालामो गामिनि मानसिफ्राव गाव गावनि गामियाव जानेखि

मागो दमासियाव गेलेनायनि प्रग्राम खालामो बेयाव थांनानै गाव गाव बाहागो लायो रंजा खुसियै गासै गासै मानसिफ्रा रंजा खुसियै मागो दमासिखौ फालियो आरोबाव बेनि अनगायै जों रंजालि बैसागुखौबो फालियो रंजालि बैसागुआ जोंनि बर'नि मोनसे बर' बर'नि मोनसे मख'जाथाव फोरबो बे फोरबोआव जों गासै बर' माहारियानो गाव गावनि गामिफोराव खेला बायदिसिना खेला बायदिसिना प्रग्राम लायो बैसागुवाव जों बैसागुआव जों खुंखाखौ जायो जायनि थाखाय जों बर' मानसिफोरा बेमार आजार जायैनि थाखाय जों खुंखाखौ जायो होन्ना फोथायो जोंनि बर' मानसिफ्रा आरो गथ' गथाइफोरखौ गोदान सि गानहोयो आरो हिनजाव हौवाफ्राबो गाव गावनि माने गोदान खसाबफोरखौ गानो आरो बोराइ बुरैखौ जों बैसागुआव मान होयो गावनि

फिसाइफोरखौबो जों गिनजि गस्ला होनानै मान होयो बेफोरबायदि खामानिफ्रा गासैबो बैसागुआव जों बर' मानसि माहारिफोरा फालियो आरो आरो न' न' थांनानै जोङो रंजायो बाजायो आरो जों